पक्षी जे हइ से कोनो कोनो पक्षी जे होइ छै जइसे लगनके टाइम आबै छै चाहे शुभ दिन आबै छै जेना शुभ दिन होइ छै कातिक मासे तऽ एहिसब मासमे जे हइ से कोनो कोनो कोइली जे हइ से भोरके जे बोलै छै बहुत इन्टेरेस्ट आबै छै ओहिसँ खूब अच्छा लागै छै सुनैमे जइसे ओ कोइली के नामसँ लोक कहै छै कोइली आओर दोसर बात जे अशुभवला जे बात होइ छै जे ओ पन्छीमे जेना मानिके चलिऔ गिद्ध जे होइ छै से गिद्ध आओर जे होइ छै से अशुभ जानिकऽ जे हइ से ओ कोनो लाश आओर मरि जाइ छै आदमी आओर मरि जाइ छै तब जाकऽ ओहि गिद्ध लाशपर जाकऽ बैठै हइ तऽ ओकरा ओ जे पन्छीके अशुभ मान लोक मानै छै या कोनो धर्मके लोक होइ अशुभ से अशुभ मानै छै आओर जे कोइली भेल चाहे नीलकण्ठ होइ हरा रङ्गके जे आबै हइ पन्छी अहाँके ओसब अहाँके से शोभनीय चीज छै ओहिसबसँ कखनो कोनो दिक्कत नहि होइ छै जइसे कि शास्त्र पुराणमे भी अहाँके अँ नीलकण्ठ आओर जे हइ से अहाँके ओहिमे शब्दमे अबै छै जेना रामायण भेलै गीता भेलै शास्त्र पुराण भेलै ओहिमे नीलकण्ठके शब्द अच्छा आबै छै लेकिन अइ जे छै पन्छी आओर जे हइ से एहिसभके ओतेक चरचा नहि होइ छै जेना ओ कोइली आओर जे हइ कोनो कोनो पक्षी एहन छै जे सभ शास्त्र पुराणमे अहाँके आबि जाएत आओर चाहे सुन सुना सकै छिए आओर जे हइ से समय से जे हइ से ओसब पन्छी अपन अपन जरूर अपन अथी घोसलामे अपन काम आबिकऽ रहैए आओर मौ समय अपन बितबैए अपन अपन समय